ہاں جی ہلو نہیں بھائی یہاں تو ہم ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بدلی نہیں جاتی ہیں اب یہ تو دیکھ اب بتاؤ کیسے چینج کریں کتنی بک لی تھی آپ نے دیکھو ویسے ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے ایسا پر جب کہہ رہے ہو آپ تو بس ایک بک کر سکتے ہیں ہم چینج اب یہ دیکھ لو آپ کون سی بک کرنی ہے اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم چینج نہیں کرتے ہیں اب بتاؤ کیا کریں ہم اب ایسے تو ہم چینج نہیں کرتے ہیں بالکل بھی چلو دیکھ لیں گے جب اتنا کہہ رہی ہو کل آ جانا آپ اگر ٹھیک ہوئی تو ہم کر لیں گے شام میں آنا چلو دیکھ لینا آٹھ بجے ہماری دکان بند ہو جاتی ہے چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ویسے ہم کرتے نہیں ہیں پر آپ زیادہ ضد کر رہی ہو تو ہم دیکھ لیں گے کر کے اگر ہو ٹھیک ہے آپ آ جانا دیکھ لیں گے ہم اگر ٹھیک ہوئی بکیں تو ہم کر سک کر لیں گے ہاں جی ٹھیک ہے ہوں ہوں